धर्मस्थलों पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजी आयोजित किए जाते हैं जैसे मन्दिरों में भागवत करते हैं और कथा का आयोजन करते हैं और चर चर्च में चर्च में प्रार्थना करते हैं और कोई कार्यक्रम में मुसलमान कव्वाली गाते हैं जिसे आदिवासियों में आदिवासियों में क्या होता है कि मेला में वो ढोल नगाड़े बजाते हैं और जैसे और धार्मिक स्थल जैसे दशहरा हो गया जिसमें दुर्गा जी बैठाते हैं गणेश जी के संगे गणेश जी बिठालते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जो अपने धर्मों के अनुसार अलग अलग संस्कृतिक कार्यक्रम किए ज़ाते हैं